मेरा नाम पूजा शर्मा ऐ नमीं नमीं मिगी कताबां पढ़ने दा शौक ऐ नमीं नमीं कताबें में हिंदी कताबां धार्मिक कताबां एह् सारियां पढ़नी होनी आं पर एह्दे च जादा मिगी की उसी प्रॉब्लमां आवा दियां ते उसी किया बाहर कड्ढना ऐ केह्ड़े केह्ड़े तरीकै न ओह्दे कियां कियां उसी रेमैडी देनी ऐ उसी जां उसी सुझाव देने न ते कियां कियां उसी मतलब की ओह् कुसै बी प्रॉब्लम च जुझा दा ऐ ते उसी ओह्दे च बाहर कड्ढना ऐ ते ओह्दे नमें नमें तरीके में दिक्खनी होनी आं ते उनें कताबें बिच्चा मिगी जो नमीं नमीं चीज़ां मिगी पता लगदी ओह् में चाह्नीं आं की करां अपने सारे दोस्तें कन्नै ते पूरी फैमिली मेंबरें कन्नै एह् डिसकस करां ते उंदे कन्नै बेहियै उंदे कन्नै एह् गल्ल बात करां की कुछ होर नमीं गल्लां एह्दे बारै ई पता लग्गन ते में नमीं नमीं जो बी आ दियां होंदियां न जो बी इनोवेशनां होआ दियां होंदियां जो बी नमीं तकनीकां ओह्दे बारै च मिगी बड़ी ई जागरूकता रौंहदी ऐ की सारा कुछ पता लग्गी जा होर अग्गें बी में एह् ऐ अग्गें अपने बाद दूऐ लोकें गी बी दस्सां की कियां नमीं नमीं तकनीकां आवा दियां न कियां असें अपने आप गी चेंज़ करना ऐ कियां इस समाज़ च असें एह् जो बी प्रॉब्लम आवा दियां न उंदे कोला जुझना ऐ ओह्दे चा कियां असें बाहर निकलना ऐ होर एह्दे लेई अस जिन्नी बी ऐ जिन्नी बी मतलब जिन्नी बी नमीं नमीं तकनीकां अस अपनाई सकने आं ते उनेंगी अपनाने आं